नमस्कार कोण उलयतात हय हय हां हां ओके ओके आं हां आं ओके योगा क्लासी मुख्यतें ते यें आसता कपाल भाती अनूलोम विलोम भस्रिका त्याच प्रमाणे दिर्घ स्वास घेवून रोखून धरप तशेंच आनीक भाग आमी शिकयतात म्हळ्यार सुर्य नमस्काराचें म्हत्व सुर्य नमस्कारांतल्यान सगळ्यां प्रकारचो व्यायाम पूर्ण बोडीक जाता आनी ताका लागून मनशाचें हेल्थ जास्तीत जास्त बरें आसता म्हणजे एखादो सुर्य नमस्कार वयाच्या सत्तराव्या वर्सा किंवां पंच्चातराव्या वर्सा सुद्दां करूं शकता तशें योगाचेंय आसता योगा कपाल भाती अनुलोम विलोम भस्रिका हें प्रकार आपूण खं खंयच्याय एजींचेर करूंक शकता आनी ताचो फायदो म्हणजे पूर्ण बोडीचें सर्कुलेट ब्लड सर्कुलेशन वेवस्थीत जाता आपलें आरोग्य बरें उरता शेवट पर्यंत आनी ह्रदय रोग जावूं ब्लड प्रेशर कसल्यो व्यादी मनशाक जायनात तशेंच मनीस वाॅकिंग बी करपाक किंवां रनींग करपाक त्या एजिचेर पसून शकता इतलो तेजो बेनिफिट्स आहा